केले के फूल जहाँ पाते है शादी बियाह के लिए तोड़ ही लाते थे मिल जाता कारों में से उसे मिट्टी खोद खोद कर उस में बो देते थे बीज हम जैसे डाल देते थे और ख़ूब निकल आते थे तो कई पौधे पेड़ लगा देते थे इतना फूल फूला है हमारे मकान के बग़ल में पेड़ सब सब तोड़ तोड़ के सब ले जाते हैं पूजा करते हैं और गुलाब के पौधे हैं कनेर का है और कुबेर का है और इसका है जो और फूल कौन कौन से हैं नाम कम आता है मुझे बेला का है फूल दुपहरिया बोल के दोपहर में फुलता है वो लाल लाल से होते हैं वो और सब भरा है हमार द्वार पर रखे पानी की दिक्कत थोड़ी है मेरे को हमारा बर्मा सूख गया है पानी नहीं आ रहा ले जा कर थोड़ा थोड़ा डालती हूँ पानी को इस समय तो अब पानी का ज़्यादा पड़ेगा ज़रूरत करते रहते उसी दिन भर अपना खाना पीना कर के खाना खा कर अपना लगे रहते हैं क्या करे भाई खा जाते हैं फिर भी

और ज़िंदगी रहते हैं डेली एक सेवा में पौधी पौधा में सब मिर्च लगा रखी हूँ टमाटर लगा रखे बैंगन सब्ज़ी बो रखे हूँ सब ये सब फलते रहते हैं पौधे पसंद करती हूँ मैं अपने निकल के घास छील छाल के साफ़ कर देती हूँ द्वार वहाँ रखना बढ़िया लगता है पानी से सरकार ने साधन थोड़ा सा कर रखे हैं जब पाइप खुद गई है और टंकी बन जाएगी पानी आ जाएगा तो आराम हो जाएगा बड़े बूढ़ों पर हमारे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं जिसके बच्चे हैं उसका काम ज़रा हो जाता जल्दी हम बड़े बूढ़े अकेले पड़ जाते हैं हाँ और और गोभी भी गोभी भी लगाई थी सब और सब बढ़िया है सब बढ़िया कार्य कार लिया जाए